हैलो जय झूलेलाल दीदी जय झूलेलाल मूंखे साड़ियूं खपनि हा हा दीदी असांजे घरु शादी आहे त शादीअ जे हिसाब सां असांजे घर लाइ जीअं असांजी मिसिस लाइ मुंहिंजे मम्मीअ लाइ सभिनि लाइ असांखे साड़ियूं खपनि त तव्हां वटि कहिड़ियूं कहिड़ियूं साड़ियूं अथव तव्हां साड़ियूं ॿुधाईंदा असांखे ॾेखारींदव तॾहिं बि कहिड़े हा हा न दीदी न दीदी सिंपल त न खपनि असांजे घर में शादियूं आहिनि त असांखे फैंसी साड़ियूं खपनि थोरियूं उचियूं ऐं सुठियूं ऐं वैराइटियूं सुठी हुजनि तव्हांजी साड़ी जी त कहिड़े कहिड़े अघ जी तव्हां वटि साड़ियूं ऐं त कहिड़े अघ जी मतिलबु की बनारसी साड़ी आहे अछा त दीदी हिन खां दीदी खां सुठियूं साड़ियूं कहिड़े में अघ में मिलंदियूं न दीदी घट में त न खपनि छो की असांजे घर में शादी आहे त शादीअ जे हिसाब सां ॾिसो शादी जे हिसाब सां त सुठी शयूं हलंदियूं न ॾिसो पैसा हेतिरा ख़र्चु बि कयूं शादी में त शादी में ॾिसो सभु सुठा वणणु खपनि न ॾिसो सभु सुठो सुठा वणंदा तॾहिं त सुठा लॻंदा त ॾिसो हेतिरो पैसो पिया ख़र्चु कयूं असां शादीअ में त शादी में सभु सुठा पाइणा खपनि न कपिड़ा असांखे सुठियूं साड़ियूं खपनि जे ते तव्हांजे जी जी त दीदी घणे बजे अचां

हा हा त दीदी हा हा त दीदी मां संडे ॾींहुं अचां संडे ॾींहुं मां फ्री रहंदो आहियां त मिसिस खे मां संडे ॾींहुं वठी अचां तव्हां वटि ठीकु आहे दीदी

हा दीदी कोई दिक़त कोन्हे आहे न मां संडे ॾींहुं तव्हां वटि जय झूलेलाल दीदी जय झूलेलाल